हेल' अ

अ थारमाने बे मोनसे एसे प्रब्लेम जादों गारिया एसे गाज्रि जानायखाय बे दै अवाटार साप्लाय होनाया एसे माबा जादों हरनो हाफुङाखै ओं गारि गाज्रि जानायखाय औ बे बिनि थाखायनो नङाब्लाथ' बिदि जायाना अ अ दा अ अ दे

औ औ औ बेखौनोथ' बि औ अ अ अ दे बे एसे माबाफ्रानो हरनायफ्रा अ अ जानो हरनो हागोन हरनो हागोन थारमाने बे एसे गाज्रि जानायखाय एसे गारिफ्रा एसे गाज्रि जादोंना इनिफ्राय मेचिनफ्रा गाज्रि जाबाय बिनि थाखाय एसे माबा जादों आरो एसे हरनाया साप्लाय खालामनायाव एसे माबा भुल जादों बे नोंथाङा एख' सिन्था खामनो नाङा जागोन औ औ औ बेखौनोथ' ओमफाय दा नै हथायै जाबायना बेयावखै बेयाव एसे माबा जाबाय आरो दे जागोन जागोन रेगुलार जागोन अ औ दे दे